यदि आप खुले पानी में देरी से फंस गए हैं और आपको देश से बाहर निकलने में समस्या आ रही है तो कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं अपने बारे में कुछ साबित करें अगर आपके पास कोई अधिकारिक आ आपत्तिजनक आदेश है जिसमें आपकी यात्रा को फंसाया गया है तो आपको अपने केस को साबित करने की कोशिश करनी चाहिए इसमें अपिल कर सकते हैं या अदालत की स्थिति के बाद के बारे में प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं